ایک ہزار اٹھائیس پانچ ہزار چھ سو نوے ایک ہزار نو نو ہزار آٹھ سو پچاس دس ہزار دو سو پچاس